हेल' लोगो मा खालामदों खबर सबर गैथारला आंबो दङ बिदिनो सिन्ता जादों गथ'फोरनि फरायनायखौनो फोरोंनो हागोन ना हालासो मोनला जोबथारबाय माथो दामफ्रानो अभार जाबाय प्राइभेट स्कुल फोरनालाय आयु आयु आयु फिस फोरखौनो होनो हाला मासावनो पन्द्र'स' फिसाफ्रानो सानै गाहाम सानै सानै फोरोंनो हागोनना हाला जाखो आंलाय नङाब्ला टिउसन खौथ' लाफायाबाथ' जाखा थारा मा जाबावनो जोंनालाय थिनबाय थानांगौ गारमायानो साजोब लायो फुङावबो मोनायावबो सानावबो स्कुल गैयाब्लाथ' बबेबा फोथारावसो गेलेहैनायाव दुस्टवानो हाला आङो टिउसन थांब्लासो एसे धयज' जायो टिउसनावबो स्कुल आवबो मा खालामबावनो फैसायानो दाबल थांजोब सिगोन साख्रि गैया बाख्रि गैया माबोरै जाबावगोन दे संसार जानांगौ लोगो नोंसोर साबेसे मोनलाय सासे माबा औ सासेथ' जोंजों समान जाहैबाय आ हाला दामफोरनि थाखायनो गैलाहाय बिदिब्लाथाय गभारमेन्ट स्कुल आवसो हरनांसिगोन बादि मोनबाय आं इसेबाबो प्राइभेट ना इसे मोजां जायोना बयबो गोसो होसिन्नाय जायो

इसेबाबो गियानफ्रा आलादा जायो

हस्टेल ब्लाथ' बारा जाबावसै आरो हस्टेल दोनबाबो माबोरै फरायदों माबोरै थादों गिलायलांथारो आयु आजां गाजां न'आव थानानै फरायनाय बायदि जाया अ हालाहाय बिदि फोरोंनोनो मा खालाम बावनांगौ टेनसन सो जाबाय बिफाजों आंजों हो नै दा एरैनोसो दङ ए नै लोगो बिफा फन हरदों दोनथ'नोसै दे दाहाय हरफिनोसै आं दे